दा आङो मोनसे बुंबावनो सानदों बेयो जाहैबाय गोदो गोदायनिफ्राय लानानै दासिम जोंनि बर' हारिनि सोमोन्दै आरोखि दा बर' हारिनि सोमोन्दै आं इसिबां मोनथिया बे आबै आबौमोननिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बा एसे जारिमिनफोरखौ फरायनानै मोनोबा बर'आ गोदोनिफ्राय मोनसे बेसेबांबा गेदेर हारिमोन देरगा जौगा हारिमोन जोंहा राजाबो दंमोन दा जेरै बुंनो थाङोब्ला बर'नि गेजेराव राजा इरागदाव जारिमिनाव बेखौ गबिन्द चन्द्र होननानै बुङो बेफोरनि सोमोन्दै जों मोनथिनो मोनो बेयो सासे बर'नि जोबथा राजा बेनि सिगाङावबो गोबां राजा दङमोन दा बेफोरनि सोमोन्दै आं एसेयां मोनथिया खिन्थु नैबे राजा गबिन्द चन्द्रनि सोमोन्दै एसे मिथिगौ आरो बेहा ओह बेनि रानि इन्द्रुफ्रबा मुंनि सासे मनिपुरि ओह दङमोन बेजों हाबा जादोंमोन बियो रानि इन्द्रुफ्रभाया सासे गोसो गाज्रिथारमोन आरोखि बिराद गोसो गाज्रिमोन ओमफ्राय बियो ओह गावनि ओह बिफानि राज्यो मनिपुरजों बियो जोंनि कासार हादरखौ मानि मोनोब्ला बुजाबफानानै लानाय बेबायदि मोनसे बिनियाव गोसोयाव गाज्रि साननाय दङमोन आरो ओमफ्राय दानिया बे गावनि फंबाय ओह राजानि ओह फंबाय ना मामोन सासे माबा दंना बेखौ बेनि बियो आलासि जाहैनो लिंहरनानै गावनि फिसाय गबिन्द चन्द्रखौ बि सुथार होयो आरोखि बेनि उनाव दाथ' अबावहाय मनिफुर राज्योजों बहाय बुजाबफानो मोननो बे समाव इंराजफ्रा जोंनि भारत हादराव फैनानै सासन खालामफैबायमोन दा इंराजफोरनि बे सासन खालामनायाव बावहाय बियो इंराजफोरजों मोनसे गोरोबथा दंमोन आरखि गोरोबथा दावहा नांनानै बे जेननानै बियो इंराजफोरजों मोनसे गोरोबथा खालामदोंमोन आरोखि दा बे गोरोबथा बायदियाव बादियै बेहाय मोनसे आह लर्ड डेलहाउसिनि मोनसे आइन फास खालामना गालांनाय दंमोन बेवहाय ओह इंराज समराज्योनि सिङाव थानाय राजाफ्रा मानि बै इयानदाबु गोरोबथा ओह गोरोब बाहा बायदि इयानदाबु ओह मा होनो आथारस साबबिस ना माबायाव बियो इयानदाबु गोरोबथा जादों बे इयानदाबु गोरोबथायाव बियो गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि कासार हादरा मानि इंराजफोरनि सिङाव थाङो आरोखि बेवहाय बे आइनजों लर्ड डेलहावसिनि बे बानायना दोननाय बे आइन मानि जाय राजाहा मानि ओह थैनानै थाङोबा फिसा हौवा गैया फिसा हौवा गैया बा बेनि बे राज्योया मानि इंराजजों दाजाबजागोन आरोखि दा थिग बेबायदिनो इंराज राजाया थैनाय लोगो लोगो बेहा फिसा हौवा गैयामोन नालाय बे फिसा हौवा गैयैयावनो बेयो राज्योया गावनि मनिफुरि राज्योजों आसा खालामनाय राङि आसा खालामनायाबो जायाखसै बे इंराजफोरजोंसो दाजाबजायो आरो दा बेबायदिनो बेयो जोंनि बर'नि जोबथा बे राजा इरागदावा बेहाय थैनाय लोगो लोगो जोबलांफानाय बायदि जादों आरो गिबियावथ' जोङो ओरैनो खोनानाय बायदिबा ओरैनो जेन'बा भुतान बा गंगार राजाफोरजोंबो मोनसे मोजां सोमोन्दो दंमोन होनना बुङो राजाफ्रा जेन'बा सिखोना राजाखौ अनलायलायनानै सान्थ्रि गाहाय सिखोना राजाखौ अननानै बियो गंगार हायेननि खोलाहा थानाय हायेनखौबो हंगारना होदोंमोन होननानै जोङो जारिमिनफोराव सिकना राजाजों बावहाय राजाजों अनजानानै बिदि आह गंगार राजानि सान्थ्रि गाहाय मा नाममोन आं एसे बावबाय आह बियो इंराजफोरजों लोगो लानानै बेखौ सिरि सिरि फाव फान्दायनानै बुथारनाय सोलो लाबाय थायो आरो इंराजफोरखौ लानानै बियो

सिकना राजाखौ ओह नागिरै नागिरै दावहा नांनानै बेवहाय ओह सिकना राजाया गोबां दै गाङो आरो बेहा दानला सुला बायदिसिना जायो बेवहाय मेंनानै बियो ओह आलायखुंग्रि दैयाव दै गरदसे लोंहां जाब्लानो मानि सासे इंराज सान्थ्रिया बिखौ गोदोनायाव थबस्र' बुथारला दानथारो आरोखि बिदिनो आलायखुंग्रि दैया सिखोना राजानि थैजों गोजा जाहाबलांनाय बेफोरबायदि जों खोनायो आरो सल' सल'फ्रावबो खोनायो आरो जोङो ओह लेखाफ्राव बिजाबफ्रावबो जों बेबायदि फरायनो मोनबोदों आरो दा दानाय लुनायावथ' जोंनि बर'फ्रा गोबां मानि गोरों गोरा दानाय लुनायावथ' जोंनि बर'फोरजों रावबो हाया आरोखि सबसे गोरोंसिन बुहुमावनो बुंनो थाङोब्ला गोरोंसिन बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोरोंसिन दानाय लुनायाव होननानै बुङोब्ला बर'फ्रानो आरोखि गुबुन हारिफ्राथ' ओरैनो बायनानै दानाय बायदिसिना ओह कमफानिफ्राव दानाय मानाय बेफोरखौसो गानो खिन्थु बर'फ्रा गावनि आखायजोंनो गाव गोदो ओह हरसेनो खुन्दुं लुसे लुनानै दासे सोंसे सोंनानै आरो हरसेयावनो दानानै देरहासर आगरनि फालिजों गावनि दावहाफ्राव फिसायनो गोनहो हरलाय लायनाय बेपोरबायदि सल'बो जों खोनानो मोनो आरोखि बिराद गोरों गोरा दानाय लुनायाव आर दासिमबो जोंनि बर'नि दानाय लुनाया जोबनो थाङा जेरैहाय जोङो दा गोदोनिफ्रायनो खुन्दुं लुनानै सिखौ सोंनानै दायोमोन नाथाय दा एसे हाथायावनो मोनला बायो हिसाबै दा बेफोराव खम जालांबाय आरोखि दानाय लुनाया फ्राय बुंनो थाङोब्ला सोरनावबा सोरनावबा है साल गान्दैफ्रानो गैलाय लांला माय सौनायफ्राबो बिदिनो उवाल गायहेन फ्रानो गैलाय लांला गोदो बिराद सौयोमोन सौनानै जायोमोन गोबां खष्ट' खालामो मोन

दानि दिनाव गासिबो जोङो दा बिगियाननि मुगायाव बिगियानजों दिहुनजानाय बायदिसिना खुन्दुं ओह बे थात ओह बिगियानजों दिहुनजानाय बे बायदिसिना दिहुनजानाय बिगियाननि आगजुनि गेजेरजोंनो दा कम्फानिफ्रा दाग्रा गुबुन ओह हारिफ्रा जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायखौ मानि बेवहाय बायनानै फानो आरो बेफोरखौनो दा ओह बायनानै दाम गोसानि बायनानै गानो आरोखि दा बेफोरखौ जोङो हायोबा दाबो ओरैनो थानाय समाव गावबा गाव न'खरावनो खुन्दुंफोरखौ बायनानै जोङो नयाव दायोबा एसे खम बेसेनावनो मोननाय जायो आरो जोंनि हारिमुवा थांनानै थायो आरोखि दा बेबायदिनो बायनानैल' गानबाय थायोब्लाथ' जोंनि हारिमुवा फारसेथिं जोबलांगोन जोंना नैबे मनि महन ब्रह्म लिरनाय ओह हारिमुनि महर रायथायफ्राव फरायबोबाथ' जों बाब बिराद गासिबो मानि मोनजोबनो थाङो आरोखि बर'नि समानै जेबो रावबो खुनु हारियानो गैया आरोखि बर'नि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय गुबुन गुबुन मोसोनाय मेथाइ खननाय बेफोरखौ जोङो मनिमहन ब्रह्म लिरनाय हारिमुनि महर रायथायनिफ्रायनो जों फरायब्ला मिथिनो मोनो आरो जायफ्रा नाखि जोंनि ओह फरायाखै बिथांमोनहाबो गाव गावनो जोंनि आबै आबौमोननिफ्राय खिन्थाबोनाय सोलिबोनाय रावफोरनिफ्रायनो जों दासिमबो मिथिनो मोनो आरो दाथ' फ्राय गोबाङानो फरायसालियाव फरायजोबबाय सिखानि ओह दा जुग जाबाय बयहाबो ओह उन्दैनिफ्रायनो दाबो बेखारानो गैला गासिबो फरायजोबबाय नालाय फरायनायाव जोङो नैबे हारिमुनि महर मनिमहन ब्रह्म लिरनाय रायथायनिफ्रायनो जोङो गोबां बे बर'नि खालसार बा हारिमुनि सोमोन्दै मिथिनो मोनो दा बेखौनो आं बुंनानै फोजोबनाय जाबाय